हा उत्तर प्रेदेश जो समाचार मीडिया पर्यावरण प्राकृतिक आपदाउनि सां असांखे सुठे तरीक़े सां पहिरियों ई ॿुधाए छॾंदो आहे त असां उन हिसाब सां पंहिंजे पाण खे सुरक्षित कंदा आहियूं